क'क्राझार जिल्ला हिसाबै रांखान्थिनि बिथिङाव गोदोनिफ्रायनो दासिमाव जोङो जौगाबोनायखौनो नुनो मोनदों गोबां फालांगिरिफोर ओंखारबोदों जोंनि बर'निफ्रायबो गोबां फालांगिरिफोर ओंखारबोदों बिसेसकरि जोंनि क'क्राझार जिल्ला होन्नानै बुङोबा जोंहा बाहाय जि दानाय उइभिंनिफारसे जोंहा बाव स्कप दङ दा बे हिसाबैनो जोङो फालांगिरिफोर उइभिं खुलिनाय बा उइभिं खुलिनानैनो गावनि रांखान्थि खौ जौगाहोनो हानाय बा न'खरखौ जौगाहोनो हानाय बा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि थाखायनो बियो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा दा बेफोर रांखान्थिफोरावबो माखासे जेंनाफोरा नुजाया नङा नुजायो जेरै जोंहा एकसपर्ट खालायनायनि बा जेरै जोंहा मार्केटिंनि बेलायाव जोंहा प्रब्लेम जायो एसे जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो मार्केटिंनि थाखाय आरो जोङो नुनो मोनदों जे रांखान्थिनि बेलायाव आयजोफोराबो जोंहा जौगाहोगासिनो उइभिं बा जि दानानै बा लुनानैनो जोङो आयजोफोरनि जौगानाय बा रां रांखान्थिनि बिथिङाव क'क्राझार जिल्लाया गोबां जौगाबोदों गोबां आयजोफोर दङ जाय स्मल स्किल इण्डास्ट्रिनिफ्राय स्टार्ट खालामजेन्नानै दा बिसोर गिदिर गिदिर इण्डास्ट्रि खुलिनो हानाय जाय इन्दास्ट्रि खुलिनो हानाय बिसोर जाबाय दा बिनि थाखायनो जों क'क्राझार जिल्लानि रांखान्थिखौ जोङो जौगाबोनाय नुनो मोनदों